गाडयो वा बसींचें कमीपण वा रस्त्याची वायट परिस्थिती अशें म्हणलें जाल्यार आनी आव्हान हें गोंयच्या गोंयान म्हणलें जाल्यार गोंय ल्हान खरें बट प्रत्येक शारांनी वा गांवांनी गाडयांचे बाबतींत तशेंच बशींचे बाबतीन आव्हान आमकां सगळ्यांक फेस करचें पडटा आनी म्हजे बाबतीन म्हणलें जाल्यार हांव गांवगिऱ्या वाठारांत रावतां आनी आमकां गांवच्या लोकांक गाडयेच्यो न तर तर रस्त्याचे बाबतीन बी खूब आव्हानां म्हणल्यार चेलेंजीस फेसी फेस करच्यो पडटात पयलें म्हणल्यार आतां गांवांत गाडयो खूब खूब कमी आसात म्हणल्यार हांव काणकोण वाठारांत रावता आनी काणकोण हो चडांत चड भाग जो आसा काणकोणचो वाठार जो आसा तो गांवगिरो वाठार आसा आनी ह्या वाठारांत बसी तर खुबूच कमी आसा म्हणल्यार एक वरांनी दोन वरांनी बसी आसात आतां काणकोण सून कोतिगांव वयतले म्हणल्यार बसी नाच एक वरान दोन वरान तश्यो आसात आनी बस जर चुकली जाल्यार खंयच्याय मनशाक एक दोन वरां बसून टायम वेस्ट करचें पडटा कोणाकूय कामाक वचपाचें आसा जाल्यार बी जाल्यार बी टायम वेस्ट करून तांच्या कामाक चुकोवप अशल्यो शाळेंत वचून लेट जावप अश्यो अडचण्यो खुबश्यो आसतात तशें आतां तरी वेगळें आसा पूण कोविडा टायमार तर खुबूच अडचण्यो जाल्यो कारण चोवीस तास बसी आसच नाशिल्ल्यो आनी कोणूय म्हणसर गुरुवार बायल जावं वा शिकपी भुरग्यांक जावं वा कामाच्या मनशांक जावं खंय वचपाचें आसा जाल्यार अडचणी खूब जाताल्यो आनी आजुनी आजुनी गांवांनीं अशें आसा म्हणल्यार लोलयां माशें कोतिगांव गालजिबाग असले जाग्यांनी जर आमी पळोवपाक गेल्यार जरीय नांव फामाद आसा बट बसी खूब कमी आशिल्ल्या कारणाक लागून लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटात म्हणल्यार एक दुयेंस मनीस जो आसा तो टायमार हॉस्पिटलांत पावना वा वखद कितें करपाचें आसत जाल्यार करपाक पावना आनी लोक स्कुलांत शाळेंत सारके पावप ना वा कामाक सारके पावप ना अश्यो अडचण्यो खूब आसात तशेंच रस्त्याचे बाबतींत म्हणलें जाल्यार कांय कडेन रस्ते बरे आसात तशेंच कांय कडेन रस्ते वायट बी आसात आनी मेन म्हणल्यार सगळ्यां रस्त्यांचेर काणकोण वाठारांत गोरवां बशिल्लीच उरता गोरवांचे इतले गँग थंय उरता एटलीस्ट पंदरा वीस अशीं एके कडेन गोरवां बसून रावता जाका लागून आमी आमचे वेहिकल्स म्हणल्यार वाहन घेवन वचपाक शकना मागीर रातभर तीं रस्त्याचेर बसून शेण करून दवरता जाका लागून अपघात जावपाची बी चांसेस खूब आसा आनी जाल्या बी तशेंच जर एक शाळेंत जर भुरगो वयता जाल्यार थंय वाटेर शेण आसता आनी वाटेवयल्या शेणा वयल्यान जेन्ना वाहन वयता गाडी वयता तेन्ना तें शेण भुरग्यांचेर बी पडपाचेर बी चांसीस खूब आसता तशेंच पावसाच्या दिसांनी रस्ते सारके नाशिल्ल्यान उदक थंय भरून रावता आनी उदक भरिल्ल्या कारणाक लागून तें उदक गाडयो वयतात तेन्ना भुरग्यांचेर पडून तांचें युनिफॉर्म म्हेळें जावप वा लोक वयता त्या लोकांचेर पडून तें म्हेळें जावप असल्यो बी आमकां खुबश्यो आव्हानां मे मेळ्या मेळ्या मेळोवन मेळ्या आमकां इतलेंच न्हय तर उदक रस्त्याचेर उदक उरप शेण उरप आनी रस्ते बी अशें आसात की प्रत्येक रस्त्याचेर मोठे मोठे फोंणारे पडिल्ले आसात जाका लागून अपघात जावप आनी लोकांक त्रास करप हें खुबशे आमच्या काणकोण वाठारांत जाता